पेंटिंग शुरू करने के लिए मुझे प्रेरणा सबसे ज़्यादा मिलती है प्राकृतिक दृश्यों से प्राकृतिक दृश्यों को देखने के बाद मुझे पेंटिंग का शुरू करने की प्रेरणा मिलती है